आं ओंख्रिफोरखौ संनो मोजां मोनो आरो अनद्ला ओंख्रिफोरखौ आं बिमा बिफानिफ्राय संनो सोलोंदों आरो दाउ बेदरफोरजोंबो जानो संनो मोजां मोनो आरो सबायजों साम'जों साम' गुरनानै लायो साम'जों सङो आरो हांसो बेदर सबायजोंबो जाजायो आरो अनद्लाजोंबो जाजायो आरो बेफोरबायदि आं मोजां मोनो आरो संनो ओमफ्राय जों बयनोबो जाहोयो सोरबाबा आलासि फैयो सोरबाबा न'नि मानसि न'नि खाथिनि मानसिफ्राबो जायो जाहोनो मोजां मोनो आरो आङो संनानै आरो आंहा बेफोरबायदिनो संनानै खावनानै जाहोबोजोब्बाय उन्दैफोरनोबो बिमा बिफानोबो जाहोबोबाय बिमा बिफाया जोंखौ जाहोग्रोदोंमोन गोदो आरो दा बिमा बिफाखौ जों जाहो जोंखौ जाहोफिनबाय गथ'फ्रा आरो बिदिनो फिसाफोरखौबो फोरोंफिननांगौ जायो आरो संनाय खावनायखौ जोङो आं बेबायदिनो संनो मोजां मोनो दासिमबो सङो आरो आङो एखम्बा गोथाव मोनो अनद्ला ओंख्रि साम'जों अनद्ला साम'जों सबायजों हांसोजों अनद्लाजोंबो गोथाव जायो